ग्रामीण क्षेत्र में जो कोई क्रिकेट होता है तो इससे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कोई भी प्लेयर जाता है और खेलता है उसमें हम भी कोई जैसे भाग लेते हैं और हर जगह जाकर खेलते हैं और खेलने में यही फ़ायदा होता है कि सब ग्यारह प्लेयर एकजुट होकर मैच खेलते हैं और मैच में यही फ़ायदा होता है कि मतलब कहीं बच्चा परफॉर्मेंस करें और यह कहीं पर भी फ़ील्ड पर सब दर्शक गाँव का जो भी बैठे रहते हैं वह अगर बोलते हैं कि नहीं यह आदमी अच्छा करेगा वह करता है तो उसको उस पर नाज होता है कि मैं तो यह लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है और मतलब जो खेलता है वह उस गाँव में तो गाँव के बाद बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब मेरा गाँव का आदमी यह जीत के आएगा जिसका पूरा विश्वास रहता है कि मतलब जीतेगा मैच और जब वह जाता है खेलता है और जीतता है तो मैच जीतने में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है और खेल के खेलते खेलते मतलब समय लगता है पूरा खेल मतलब पूरा अच्छा लगता है इसलिए मतलब कुछ खेला में रूचि रखते